जी नमस्कार में तुसेंगी सनाना चाह्नां साढ़े इत्थै बड़े तरह दे तेहार मनाए जंदे ऐ जिं'दे बिच्चा दा इक ऐ लौह्ड़ी लोह्ड़ी साढ़े इत्थै बड़ा फेमस तेहार ऐ मतलब बड़ा गै तेहार ऐ ते इस्सी मनांदे घट्ट ऐ ते निक्के ञ्यांनें खेढदे बद्द न एह्दे बिच्च केह् करदे पूरे पिंड ग्रांऽ अपने च इक इक घर फिरदे ते उं'दे घर लोह्ड़ी दे गीत गांदे गीत गाइयै ओह् लोग उ'नें गी खुश होइयै किश पैहे देई ओड़दे ते किश चौल ते केईं लोग उ'नें गी इक इक कटोरी भरियै चौल देई ओड़दे केईं केईं बाजरा बी देई ओड़दे केईं बारी लोग पैहे देई ओड़दे दस बीह् रपेऽ इ'यां गै ओह्दै बा निक्के निक्के ञ्यानें पूरा दिन इ'यां लोह्ड़ी मनांदे रौंह्दे ते लोग खुश होइयै पैहे पूसे दिंदे रौंह्दे ते पूरा दिन इ'यै कम्म करदे रौंह्दे ते ओह्दै बाद च अस ग्रांऽ ग्रांऽ बिच्च फिरने ओह्दे बाद च ञ्यानें केईं बारी इस्सैै ग्रांऽ च जंदे केईं बारी दुए ग्रांऽ बिच्च बी जंदे ग्रांऽ ग्रांऽ बिच्च फिरदे ते ओह्दे बाद केह् होंदा रातीं दिंदे अर्ग अर्ग होंदा इक अग्ग होंदा ओह्दे कन्नै तिल होंदे नी जेह्ड़े तिल तिलां दा जेह्ड़ा ओह् होंदा तिलां दे जेह्ड़े बूह्टे होंदे उ'नें गी सकाइयै उ'नें गी जलांदे सारे जनें जलांदे ते ओह्दै बिच्च ओह् पांदे तिलें दा अर्ग होंदा अर्ग अर्ग मतलब किश समग्री होंदी ओह्दे बिच्च सुट्टदे ओह्दे बिच्च सुट्टने कन्नै सानूं शीरबाद थ्होंदा फिर भगवान दा शीरबाद थ्होंदा ओह्दे कन्नै सानूं ते सारे जनें मिलियै तेहार मनांदे सारे जनें कट्ठे होइयै फिर अस अपने बड्डें दा शीरबाद लैन्ने ओह्दै च अर्ग सुट्टियै फिर ओह्दे बाद च उस सीज़न च केह् होंदा सारे रिश्तेदार इक दुए गी तेहार भेजदे मतलब साढ़े मामे सानूं भेजन गे अस कुसे होर गी भेजगे इ'यै नेहा स्हाब करने तोे केह् मुंगफली साढ़े इत्थै सारे कोला दा बद्ध मुंगफली भेजी जंदी मुंगफली काज़ू बदाम एह् जेही चीजां अस भेजने होन्ने एह्दे च बड़ा मज़ा आंदा इस तेहार च ते होर बी है साढ़े इद्धर इक होर तेहार ऐ जि'यां होई गेआ बसाखी होई गेई बसाखी बिच्च अस न्हान जन्ने अपने कोई बी अपने जेह्ड़ा जगह होए तलाऽ तलू च जेह्ड़ा बड़ा प्रसिद्ध तलाऽ होऐ देवतें आह्ला जिसी जांडी आखदे उत्थै अस जन्ने अपने न्हान सारे जन्ने बड़े जनें जंदे साढ़ै पूरा पिंड इ'यां एह्दे च न्हान जंदा ओह्दे बाद न्हांदे बसाखी आह्ली रातीं अग्ग बालदे ओह्दै बाद च नचदे नुचदे साढ़े मतलब कनक कटाई आह्ला इ'यै किश सिस्टम भगवान गी चढ़ादे अस होर बी बड़े तेहार ऐ जि'यां तुआनू पता ऐ साढ़े इद्धर मक्कर संकरांती मनाई जंदी इस दिन अस सारे जनें ओह् करने पतंगां डोआने कदैं पतंगां डोआनें मक्कर संकरांती गी पतंगा डोआनें साढ़े इद्धर बड़ी पतंग चढ़दी ऐ खु'ल्ली पतंग चढ़दी ऐ साढ़े इद्धर बड़ा मज़ा आंदा अस इक दुए दा पतंग कट्टनें सारी फैमली कट्ठी होइयै पतंग डोआंदी ऐ फिर होर बी बड़ा किश करने अस इक एह् तेहार बी ऐ फिर ओह्दे बाद च साढ़े इद्धर मनाई जंदी देयाली बी बड़ी मनाई जंदी देयाली ते सारे इद्धर मनाई जंदी पर साढ़े इद्धर बी मनाई जंदी रलियियस तेहार ऐ साढ़ा इक ओह् ऐ बच्छदुआ बच्छदुआ बी इक बड़ा फेमस तेहार ऐ साढ़े डोगरें दा डोगरे च बच्छदुआ केह् होंदा इक नैह्रा दे पत्तन उप्पर मतलब नैह्र होंदी जेह्ड़ी नैह्रा दे पत्तन उप्पर एह् मनाया जंदा तेहार एह्दे च केह् होंदा सारियां केह् आखदे लेडीस न सारियां औरतां आंदियां इत्थै ते इत्थै निक्कें निक्के ञ्यानें गी बन्न चाढ़ेआ जंदा बन्न चाढ़ेआ जंदा मतलब किश रलियियस पूजेआ जंदा जेह्दे च होंदा उं'दे पूरे पिंडे उप्पर मिट्टी मली जंदी फिर मिट्टी गी धोएया जंदा इस दिन ते इद्धर केह् आखदे साढ़ी दादियां बगैरा इस दिन इक थाली बिच्च ओह् बनांदियां आटे दे कट्टू बनांदियां बच्छू बनांदियां फिर गवां बनांदियां फिर लोग बनांदियां ते फिर उ'नें गी उस नैह्रा रोढ़ी ओड़दियां ते फिर कनै इक रोट बनांदियां रोट इक्क टाईप दा पर्शाद होंदा फिर ओह् पर्साद सारे घर बिच्च बंडदे फिर ओह्दे बाद च ञ्यानें गी पूरा ढारे पर ओह् मलदे मिट्टी मलदे सारे जनें फिर उस्सी त्रै बारी नदी बिच्च इ'यां घोत्ते करांदे इक गोत्ता फिर दो जनानियां फड़दियां उस्सी इक इस बक्खिया दा फड़दी इक इस बक्खिया दा फड़दी इक पैरे दा ते इक हत्थें दा बल्ले फिर उस्सी बाले बिच्च इक बारी छड्डदी फिर दुऐ बारी छड्डदी फ्ही उस्सी त्रीयै बारी फ्ही छड्डदी ओह्दे कन्नै केह् होंदा ञ्यानें गी भगवान दा शीरबाद मिलदा ओह्दे कन्नै साढ़ै इ'यां मन्नदे कि भगवान शीरबाद दिंदे एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै ञ्यानें गी होर बी कुछ होंदा मतलब ओह्दी ग्रोथ शैल होंदी भगवान उस्सी आशीर्वाद दिंदे भला ओह्दै कन्नै ठीक ठाक र'वै मतलब अग्गें तुसेंगी पता गै ऐ फिर होर साढ़े इद्धर होर केईं तरह दे तेहार मनाए जंदे जि'यां साढ़े इद्धर मनाया जंदा होर लोह्ड़ी में सनाई दित्ता तुआनू ओह्दे बाद साढ़ै इद्धर मनाया जंदा बच्छदुआ होई गेआ नाग बी मनाए जंदे इस दिन अस नाग इक ऐसै तेहार ऐ इस दिन अस नागें दी पूज़ा करने ते फिर अपने घर सफाई करने सारे अन्दर सफाई करने अस मतलब हर इक समान कपड़े बाह्र कड्ढियै इस दिन घरा दी पूरी सफाई करने अंदर फिर इक बूह्टा होंदा उस्सी पूरे घर बिच्च अन्दर फेरने अन्दर पूरै फेरियै फिर समान ओह्दै बाद परतियै लान्ने इस तेहार बिच्च बी सारे घर दी सफाई करदे पूरी तरह कन्नै बस होर किश निं में इन्ना गै आखना चाह्नां होर बी बड़े तरह दे तेहार ऐ पर इन्ना गै सनाना चाह्नां पर लोह्ड़ी आह्ला बड़ा फेमस तेहार ऐ साढ़े इद्धर दा लोह्ड़ी बच्छदुआ बसाखी एह् सब कुछ खुशी आह्ले तेहार ऐ होर बी बड़े तेहार ऐ जि'यां रक्खड़ी होई रक्षा बंधन होई गेआ एह् भैन भ्राएं दा तेहार ऐ एह् सानूं पता ऐ एह् बी मनांया जंदा सब कुछ मनांया जंदा साढ़े इत्थै डोगरे सब कुछ मनांदे न कुछ निं छड़दे